नमस्ते में अखनूर दी रौह्ने आह्ली आं लेकिन में अपनी कॉलेज दी पढ़ाई जेह्ड़ी ओह् रियासी दा करै'दी आं ते जेल्लै में कॉलेज पैह्लें दिन आई ते इत्थै मेरा कोई बी जेह्ड़ा दोस्त निं ऐहा पंज छे दिन ते एह् होंदा रेहा कि में कल्ली बैठदी ही कोई बी मेरा दोस्त नी ऐ हा फिर थोह्ड़े दिन बाद मतलब मेरे दोस्त बनी गे ते फिर उं'दे कन्नै गै अस उट्ठना बैठना बाह्र घुम्मना बगैरा कॉलेज दी कंटीन बिच जाना उद्धर खाना पीना मौज मस्ती करना फ्ही बड़ा शैल लगदा हा फिर ओह्दे बाद बल्लें बल्लें साढ़ी जेह्ड़ी दोस्तें दी बांडिग ही ओह् अच्छी होंदी गेई अस होर घुलदे मिलदे गे आपस बिच बड़े सारे टीचर जेह्ड़े ओह् आए किश टीचर ते बड़े गै शैल असें गी पढ़ांदे हे बड़ा उं'दी बड़ी अच्छी समझ औंदी ही असें गी फिर ओह् चली गे फिर और किश टीचर आए उं'दे ओह् बी ठीक हे मतलब लेकिन पुराने टीचर जेह्ड़े हे ओह् जैदा अच्छे हे उं'दी जैदा अच्छी समझ औंदी ही लेकिन जेह्ड़े नमें हे बल्लें बल्लें उं'दी बी समझ असें गी औन लगी पेई ते अस कॉलेज बिच अस मतलब अस जेल्लै असें गी फ्री पीरियड होंदा हा अस पूरा कॉलेज घुम्मदे हे कुद्धर केह्ड़ा रूम ऐ कुद्धर केह् ऐ केह् ऐ ते जेह्ड़े कॉलेज दे अंकल हे कॉलेज दी कैंटीन दे अंकल हे ओह् बडे़ अच्छे हे साढ़ी उं'दे कन्नै बड़ी अच्छी बांडिंग होई गेदी ही अस उद्धर बड़ा किश खंदे हे मैगी समौसे चिप्स बगैरा बड़ा किश खंदे हे और जि'यां साढ़ी कोई फ्री क्लास होंदी ही ते कॉलेज दे बाहर गै इक गेट बिच किश दकानां बगैरा न अस उद्धर बड़ा किश खंदे हे चौमिन मोमोस बगैरा और रोज ते नि खंदे हे लेकिन हां त्रीए देन अस जरूर खंदे हे ते जेह्ड़ी मेरी क्लास ऐ ओह्दे किश थोह्ड़े नेह् दे बच्चे न मतलब कोई बीह् बीह् पं'जी होने न ते अस बड़े अच्छे तरीके कन्नै रौंह्दे हे सारे गै फिर जेह्ड़े साढ़े सीनियर हे ओह् गे असें उ'नें गी फेयरवैल्ल पार्टी बगैरा दित्ती उं'दे वास्तै बड़ा किश अरेंज कीता डांस गेमां बगैरा ते अस बी बड़े शैल बनियै गे उब्भी बड़े शैल आए दे हे अच्छे अच्छे बनियै फिर असें उ'नें गी गेमां बगैरा खढ़ाइयां अस बी मतलब उ'नें किश पार्टिसिपेट असें बी कीता फ्ही उ'नें गी गिफ्ट बगैरा दित्ते असें ओह् दिन मतलब बड़ा गै शैल हा सारें लेई असें इ'यां मौज मस्ती कीती फोटो बगैरा क्लिक कीते उं'दे कन्नै कीते जेह्ड़ी साढ़ी क्लास ही अपनी ते उं'दे कन्नै बी कीते किश टीचर हे जेह्ड़े उं'दे कन्नै कीते मतलब उस दिन असें गी इन्ना मजा आया और ते उस दिन बड़ी जैदा बारिश होई और जेल्ले अस घर औन लगे ओल्लै बड़ी जैदा बारिश होन लग्गी पेई फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ी उस दिन असें शोला पूरी दा बड़ा शैल अरेंज कीते दा हा ओह् खाद्धी पीती असें कोल्ड्रिंक बगैरा खूब डांस बगैरा कीता ते ओह्दे बाद मतलब कॉलेज लाइफ जेह्ड़ी होंदी ना ओह् बड़ी अच्छी होंदी ऐ किश जैदा जेहड़ियां न ओह् पूरी उमर वास्तै रेही जंदियां न अपनी दोस्त टीचर ते हून किश टीचर नेह् आए दे न थोह्ड़े दिन गै पैह्लें होए उ'नें आए दे अच्छे उं'दे कन्नै बी बांडिग मतलब अस बनाने दी कोशिश करा'दे आं लेकिन किश टीचर ऐसे हे साढ़े पराने बड़े गै शैल हे तिन्न चार टीचर जेह्ड़े ऐसे हे उं'दी मतलब ओह् बड़े गै अच्छे लगदे हे असें गी उं'दी मतलब उं'दियां बड़ी सारियां जैदां जेहड़ियां साढ़ियां हैन ओह् असें गी मतलब ऐज़ इक स्टूडेंट निं मतलब अपने बच्चें आह्ला लेखा ट्रीट करदे हे साढ़े वास्तै नोट्स बगैरा किश प्रोवाइड असें गी मतलब हर इक चीज असें गी जेह्ड़ी प्रोवाइड ओह् करदे हे ते अस जियां ओह् असें गी आखदे हे ना कि मतलब ऐसा वैसा किश बी ते अस ओह् सब किश करदे हे साढ़ी असाइनमैंटां होनियां ते नंबर बगैरा अस पैह्लें पुच्छी लैंदे हे सर असें गी सनाओ नंबर किन्ने आए दे जां एह् वो ओह् सनाई बी ओड़दे हे ते जेल्लै ओह् जान लगे मतलब अस बड़ा जैदा थोह्ड़ा दुख होएआ कि ओह् जा देन फिर असें उ'नें गी बाय बाय बगैरा कीता किश गिफ्ट बगैरा जेह्ड़े असें उ'नें गी दित्ते ते उं'दे कन्ने बी असें फोटो बगेरा जेहड़ियां क्लिक कीतियां बड़ा अच्छा समें जेह्ड़ा उं'दे कन्ने बीतेआ साढ़ा ते हून कॉलेज बिच दिक्खनेआं अस कि